जोंहा मिदियायाव रेडिअ टेलिभिसन आरो प्रिन्टनाव बर' रावखौ जोंहा बाहायनाय जायो मानोना जोंहा बे जोंनि बर' रावखौ बायग्रा साफा साफा सासे बुंथिगिरि एबा स्फिखार थाखायो बे बिसोरनि थाखायनो जों जोंनि टिलिभिसन आरो रिडिअफोराव जोंनि बर' रावखौ जों गोरलैयैनो मोन्नो हायो मानोना जोंहा बर' रावखौ जोंहा रायज्लायग्रा माखासे जोंनि बर'निफ्रायनो बुंगिरि एबा बुंथिगिरि एबा स्फिकार महरै जोंहा दैथायनानै थिनहरखायो बेनि थाखायनो जों जोंनि बर' रावखौ मिडियायाव एबा टिलिभिसन आरो प्रिन्ट रिडिअआव जोंहा गोरलैयैनो मोन्नो हायो